जय झूलेलाल साईं मां तव्हांखे मंझंदि जो कॉल कयो हुयो ऑडर लिखाइण लाइ पंजाह माण्हुनि जी रोटीअ जो ॾह खन नमूना हुया टे चार नमूना नाश्ता हुया बिरयानी हुई तव्हां चयो हुयो ऑडर अची वेंदो घर में अठें ताईं हाणे ताईं ऑडर आयो कोन्हे साढी अठ था थियनि पोणी नव था थियनि डिलीवरी बॉय निकितो आहे छोकिरो निकितो आहे ऑडर पहुचाइण लाइ अञा ताईं निकितो बि कोन्हे महिमान त अचणु जो टाइम थी वियो आहे मां सर्व छा कंदमि हुननि खे घणे वॻे ताईं पहुचंदो अञा पंदरहां मिनट खां पोइ निकिरंदो माना अधि कलाकु खां पोइ पहुचंदो मां हो त अची वेंदा मुंहिंजी छा इज़त रहंदी हुननि जे साम्हूं तव्हां चयुव टिनि कलाकनि में ऑडर ठ ठही करे पूरो थी वेंदो अञा ताईं त ठहियो बि कोन्हे निकितो बि कोन्हे टिनि खां मथे कलाक थी विया हाणे कॾहिं ईंदो हले ठीकु आहे जल्दी पहुचायोसि